नमस्ते मैम नही खाली तो हैं और कहाँ से बोल रही हैं

जैसे एक रूम का पाँच छः हजार है तो जैसे उसी हिसाब से आपको देना है

हाँ तो फिर जेसे कहे थे कि पन्द्रह बीस हजार तो हो ही जाएगा जेसे छः छः दूनी बारह छः तयूक अट्ठारह जैसे कि बीस हजार के ऊपर हो जाएगा जैसे कि किचन भी है ठीक है जैसे कि भाई देखो अब हो सकता है जैसे कुछ कम हो जाएगा अगर कम करेंगे तो लेकिन ज़्यादा नहीं होगा जैसे सौ पचास कम हो सकता है

नहीं सर जैसे मजदूरी पर हम करेंगे जैसे हम लेबर ऊबर ले कर आएंगे जैसे पेंट जो आपको पसंद है वही लगवाएं जैसे हाँ अपना मनपसंद का लगवाओ जो लगवाएं जो कहेंगी वो हम लगाएंगे हमको तो करना है न हाँ जैसे कि जैसे आपका घर है हल्का गुलाबी उलाबी कलर का हरा कलर का जैसे करना है पेंट तो सब अच्छे होते है पेंट करे की बात नहीं होती है जेसे वहाँ जाएंगे तो आप ठीक है पेंट पोछेंगे जेसे कि पेंट कौन सा अच्छा होता है तो वो दुकान वाले अच्छे देंगे हाँ रि हाँ हाँ ठीक है कर देंगे जैसे वहाँ जाएंगे तो देखो भाई पेंट अच्छा भी निकल जाता है खराब भी निकल जाता है जब वहां जाएंगे तो पोछेंगे भाई जैसे खराब न निकले अच्छा रहे तो वही हिसाब से आपको देंगे तो ले कर आएंगे जो कहेंगे वही हम पेंट कर देंगे ठीक है भाई लेकिन वही बात है जैसे लेबर तो कम लेंगे नहीं वो तो जितने में रहते हैं उतना लेंगे ही तो अपना ही एडजस्ट करना पड़ेगा न ठीक है आएंगे पहले आपका रूम ऊम देखेंगे कितना दस कमरा हैं

अरे जैसे ज़्यादा है न तो उसी हिसाब से पैसा भी लगेगा अब आएंगे कभी न जैसे टाइम निकाल कर आएंगे देखेंगे अभी एक जगह पेंट कर रहे हैं वहाँ से जैसे दो तीन दिन में फुर्सत मिल जाएगी तो आएं नमस्ते बहन जी